हीअं ॾिसणु वञूं त गुजराती माण्हू त सभिनि क्षेत्रनि में अॻियां आहिनि जॾहिं ॻाल्हि खेल जे क्षेत्र जी ईंदी आहे त मुंहिंजे ध्यान में त ॿ क्षेत्र सभिनि खां वधीक ईंदा आहिनि हिकु त क्रिकेट और ॿियो कबड्डी क्रिकेट जे अगरि ॻा ॻाल्हि कयूं त ग गुजरात जी जो टीम आहे आई पी ऐल में गुजरात टाईटन्स उन पहिरें ई साल जॾहिं उहो टीम ठही हुई आई पी ऐल में उहो आई पी ऐल जो ख़िताब खटी करे ड ॾाढो नालो कयऊं उहो सभिनि खां वॾी ॻाल्हि हुन जो कैप्टन आहे जो कप्तानु आहे हुन टीम जो हुओ गुजरात जो ई आहे हार्दिक पांडिया हुन त एतिरी ख्या ख्याति हेतिरो मशहूरु थी वियो आहे उहो की इंडियन क्रिकेट टीम में बि हुन ॾाढो नालो कयो आहे अॼु बि अगरि क्रिकेट जे सभिनि खां सुठे ऑल राउंडर जी ॻाल्हि कयूं त हुन में हार्दिक पंडिया जो नालो ज़रूरु ईंदो आहे हुन ॾाढो गुजरात जो नालो कयो आहे कॿडीअ जे क्षेत्र में बि जाम सारा अॼुकल्ह स्कूल लैवल ते डी ऐस ओ गेम्स ऑर्गनाइज़ थियनि था जंहिंमां जाम सारा ॿार सुठा परफोर्मेंस ॾेई करे डिस्ट्रिक लैवल ते वञनि था हुतां वरी जाम ॿार प्रो कॿडी लीग में बि हाणे विया आहिनि खेॾनि त जाम ॿारनि असां गुजरातिन जो नालो मशहूरु कयो आहे ऐं पंहिंजे माता पिता जो नालो बि जाम वधायो अथऊं